धोरोमनि बेलायाव आङो बाथौ धोरोमखौनो मोजां मोनो बाथौ होन्नानै बुङोबा जोङो बोराइ बाथौ जोङो दावसा हायो बोथोर लायै बोथोर जेन'बा पुरनिमा समावहाय जोङो बाथौआव जेवारि होनानै गय ज'रा फाथै ज'रा होनानै खुलुमो आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै समाव जोङो सालामि होयो सालामि होनानै जोङो ओंखाम गोरलै माइ गोरलैखौ जोङो मिलआव होनानै आफा बोराइ बाथौनि मुङावहाय प्रसाद माइ गोरलैखौ प्रसाद बावो बिदिनो जोङो पुरनिमा समावहाय पुरनिमा अमाबैसायाव जोङो मन्दिराव हाबो मन्दिराव हाबनानै आर'ज गाबो आर'ज गाबनानै बेनि उनावहाय आर'जनि गेजेरावनो जोङो गावजों गाव बुजायलायो जेन'बा दैदेनगिरि थायो दैदेनगिरिनिफ्रायनो बुजायगिरि सामलायगिरि थायो बेनिफ्रायनो जोङो बोसोन होलायलायो लोक्षि फुजा समाव जोङो बिमा माइनावनो गय ज'रा फाथै ज'रा होनानै जोङो खुलुमो आरो बेदिनो बैसाग बैसागु समावबो जोङो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमो बैसागुआव बैसागु मागिनायनि सिगां जों इसोरखौ गाबज्रिग्रोयो बेनि उनाव जोङो मोसायो रंजायो आरो माब्लाबानि समावहाय गामियाव खेराइ फोरबो खुङो खेराइ फोरबोआव खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानैहाय दौदिनिफोरखौ जों रंजायो मोसायो आरो माब्लाबा समावहाय बिस्थिबार मंगलबार सनिबार समबार बिदियाव जोङो खुलुमो जोंलारि होनानै गय फाथै होनानै माइरं प्रसाद होनानै आरो बिश्व कर्मानि समाव बिश्व कर्माखौ खुलुमो लोक्षि फुजानि समाव जों लोक्षि फुजाखौ खुलुमो आरो जोङो मन्दिराव थाङोबा दख'ना बिदन गस्ला गोजा आर'नाइनि सादोर आरो बेखौनो साद्रि जोमनानै जोङो इसोरखौ खुलुमहैयो आरो